جی ہاں میرے علاقے میں ایک جھیل ہے جو بہت ہی بڑی ہے اور بہت ہی سندر لگتی ہے اور وہ اس کی جو ہے صفائی بھی جو وہاں پہ رکھوالی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اچھے اس کی صفائی کرتے ہیں اس کا پانی بھی اچھا رکھتے ہیں صاف رکھتے ہیں اور اس میں اچھی اچھی مچھلیاں بھی تیرتی ہیں وہ نیچے سے جو اس کی زمین ہے بالکل صاف دکھتی ہے اور وہاں پہ جو ہمارے جہاں پہ جھیل ہے وہاں پہ ٹورسٹ بھی آتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے یہاں کی فیمس جھیل ہے تو وہاں پہ وہ ٹورسٹ آتے ہیں بوٹنگ کرتے ہیں اور اگر ہو پاتا ہے تو وہ اس میں ڈائونگ بھی کرتے ہیں ان کو اس میں مزہ آتا ہے اور وہ بہت ہی سندر لگتی ہے جھیل کے اس میں جب شام میں جب آسمان ڈوبتا ہے تو اس میں جو سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور وہاں پہ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ بوٹنگ کرتے ہیں تو ان کو بوٹنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور جب کبھی کبھی ڈراٹ پڑ جاتا ہے تو بہت ہی پریشانی ہو جاتی ہے مان لو کہ وہاں کی جس سے خوبصورتی پوری ختم ہی ہو جاتی ہے پھر وہاں پہ ٹورسٹ آنے کا ٹورسٹ بھی آنے بند ہو جاتے ہیں